हमारे क्षेत्र में बहुत से पारम्परिक खेल खेले जाते हैं जैसे कबड्डी खो खो फुटबॉल तीरंदाजी आदि खेल कर लोग बहुत ज़्यादे आनंद लेते हैं और यह खेल सामान्यतः स्कूलों में खेले जाते हैं और कुछ क्षेत्र में भी खेले जाते हैं जैसे पार्क में भी खेले जाते हैं जिसे सभी वर्ग के लोग खेल कर आनंद लेते रहते हैं और यह बहुत ही आनंददायक खेल है जो हमारे शारीरिक विकास में सहायक हैं खेल से हमारा शारीरक विकास और मानसिक विकास अच्छे से होता है इसलिए इसे सभी वर्ग के लोग खेलते हैं और बहुत आनंद लेते हैं यह सभी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे हैं और यह सभी जगह जगह पर खेले जाते हैं इसमे बहुत ज़्यादे जगह की आवश्यकता नहीं होती है यह कम जगह में भी आसानी से खेले जाते हैं और यह बहोत ही हमारे लिए लाभदायक